हेलो ओला बॉय जी आप अभी तक कहाँ पहुँचे हैं जी मैं ये जो भरूना चौराहा की गली है मैं वहाँ पर हूँ तो आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा की जल्दी आइए क्योंकि मेरे को जाना है ऑफिस के लिए लेट हो रहा जी मेरी जो कार है वो ख़राब हो गई है तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि टाइमली आइएगा और आप यू पी आई आई डी से पैसे वैसे लेते हैं कि नहीं अगर देख पैसे ना हों तो फिर दिक्कत होगी क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है जी मैं ऑनलाइन पेमेंट ही वो करता हूँ और पिछली बार जो है कि मैंने ओला के लिए ही बात की थी तो जो ओला राइडर था उसके पास मतलब ये कैश मेरे पास नहीं था जिस वजह से काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ा था मेरे को तो भैया जी आप कोशिश कीजिएगा कि मतलब आप के पास सारे पेमेंट मेथड होने चाहिए जी आप मैं आज काफ़ी तेज़ी से रोड की तरफ़ बढ़ रहा हूँ तो आप आप भी अभी अपनी तरीक़े से वो कीजिएगा कि किसी ट्रैफिक वाले वेयर रास्ते में ना पड़े क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ तो आप कोशिश कीजिएगा कि टाइम पर आप पहुंच जाएं जी आपकी आवाज़ जो है क्लियर नहीं आ रही है और जो आप गूगल मैप के भरोसे ना रहिएगा आप ने जो प्रॉपर वे है उसी वे से ले कर चलिएगा ताकि ट्रैफिक ना मिले और मैं अपने ऑफिस टाइम से पहुँच जाऊँ